जब हम छोटे थे तो हमने अपने गाँव में एक बहुत अच्छी पक्षी देखी जो कि बहुत सुन्दर लग रहा था और देखे तो बहुत थे लेकिन यह सफे़द मोर हमने पहली बार देखा जो कि हम औरो पक्षी से हमको यह अलग दिखा और वह अच्छा भी बहुत लग रहा था उसके पंख भी बहुत सुन्दर लग रहे थे और वह जब नाच रहा था तब हमको बहुत अच्छा लगा हमने देखा उसके पंख बहुत फैलाकर अच्छे से नाच रहा था उसकी चोटी भी बहुत अच्छी थी और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी हमने उसको देखा वो बहुत अच्छे से नाच रहा था तो हम उसको देखते रह गए हमने छोटे से अभी तक वह सफेद मोर पहली बार देखा था और तो बहुत अच्छे अच्छे पक्षी देखे गाँव में हम अपने घर के पीछे जब जंगल में गए तो वहाँ वह मोर हमको पहली बार दिखा

अपने गाँव में बहुत अच्छे से पक्षियों को देखते थे बहुत अच्छे अच्छे पक्षी आते थे और उसमें एक नीली चिड़िया हमने देखा और वह चिड़िया इतनी चमकीली थी इतनी सुन्दर थी कि बहुत छोटी थी बहुत छोटी थी और वह दाने चुन चुनकर खा रही थी फूल से अपनी चोंच से रस चूस रही थी और कभी कभी हमने देखा वह उड़कर आस पास डालियों पर बैठती थी तो हमने उसको देखा हम लोग उसको देखते रहे गए इतना अच्छा वह मोर था कि कुछ कहने को नहीं

हम लोग पक्षियों में सफेद मोर है बहुत अच्छा है मोर तो होते ही बहुत अच्छे हैं लेकिन सफेद मोर सबसे अलग है उसके

सफेद मोर बहुत अच्छा है और उसके पंख भी बहुत अच्छे हैं उसकी चोटी भी बहुत अच्छी लगती है और उसकी टोंट बहुत प्यारी प्यारी है जब वह नाचता है बहुत अच्छा लगता है और घूम घूमकर सारे पंख फैलाकर नाचता है तो देखते रहे जाएँ बहुत अच्छे से नाचता है सफेद मोर जो है पहली बार देखा और उसको छूने का भी मन करता है लेकिन जब उसके हम पास जाते हैं तब वह उड़ जाता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है सफे़द है चमकीला है इसलिए वह बहुत अच्छा लगता है मोर तो होते ही बहुत अच्छे हैं